हैल्लो हां जी कौन बोल्ला दे तुस अच्छा अच्छा अच्छा तुस टैंट हाउस आह्ले बोल्ला दे अच्छा ओह् असें साढ़े घर ना ब्याह् हा ते असें फ्ही ओह् फुल्ल फल्ल लोआने हे घर सजाना हा ते हां डैकोरेशन करनी ऐ ते ओह्दे किन्ने पैहे लैगे तुस असें अंदर बी करानी बाह्र बी करानी ते ओह् गेट वी सजाना हां ओह् ओह् ओह् फ्ही तुस गै करुड़ेओ हां ते ओह् जेह्ड़ियां दपट्टियां दुपट्टियां लानियां ओह् बी लोआनियां हां दुपट्टियां बी लोआनियां हां फाइनल गै किन्ने पैहे लैगे चार लक्ख थोह्ड़े घट्ट नेईं होग अच्छा थोह्ड़े घट्ट होङन तां करी दिक्खे ओ ठीक ऐ फ्ही करूड़ेओ चार लक्ख कन्नै बी हां जिन्ने हारे होई सकगङ घट्ट करुड़ेओ करुड़ेओ फ्ही आई जाओ बा ठीक एह् फरवरी ई छे फरबरी करनी ई हां महा पैह्ले गै आखुनिआं हां तुस लिखुड़ेओ साढ़ा एड्रेस ते फोन